हैलो नमश्कार साह्ब मैनजर होर बोलै दे सर कोई कमरा शमरा चाहिदा रूम इक गै चाहिदा बंदा इक्कला गै ऐ महाराज बड़ा गै एवें किश नेईं बज्झे चाहिदा ओह् तुस रेट पता करियै दसदे कोई बैड शीटां शैल होनी चाह्दियां मोश्क माशक नि होनी चाहिदी कोई इक ओह्दा रेट बड़ा दस्सै दे त्रै चार दिन रैह्ना मैं थोह्ड़ा घट्ट करना थोड़ा घट्ट करो फ्ही सत्त अट्ठ ज्हार बड़ा दस्सी ओड़ेआ तुसें हां जी अच्छा कोई अस्सी उस्सी ऐ नी शैल खराब कोई खराब कोई खराब खरूब नेईं अच्छा बिल्कुल साफ फ्रैश फ्रैश थ्होगा सारा किश ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ आया